एह् खरा तुस सनाओ हां केह् आखदे

हां ओह् ते है

हां कोई ओह् सौ किस्मे दे होंदे निक्के निक्के जागत कोई गंद पांदा कोई छिडे़ दा हां ते ओह् चलो इ'यां अपने अपने बन्ने दी कंध लग्गी दी होऐ ता चलो जागत अपने अपने अंदर गै गंद पादें हां हां कोई कोई गल्ल नेईं तुस चाढ़ी सकदे ते ओह् कोई चक्कर नेईं ऐ अस उसदे च थुआढ़ा साथ दिन्ने आं नेईं नेईं अस करी लैह्गे घर सलाह् विचार अबो इसदे च रौहै आह्ली गल्ल गै किश नेईं ऐ की के अपना अपना बन्ना संभालने दी गल्ल ठीक गै रौंह्दी की के निक्के निक्के जागत साढ़े बी होने थुआढ़े बी होने कुतै इक दुऐ दे जंदे बी उठी कुतै में नेईं टाइम लगदा कुतै तुसें नेईं लगदा कुतै सोत देने दा लगदा कुतै गंद पाई दिंदे बच्चे हां हां हां ओह् ठीक रौंह्दा ठीक रौंह्दा हां हां भरी सकदे भरी सकदे तुस बड़ी खुशी कन्नै चाढ़ी सकदे खरी खरी ठीक ठीक